ایسے بہت سارے صحتمند پکوان ہیں جو ہم اپنے خاندان کے لیے بناتے ہیں جن میں سے سلاد بھی ہے سلاد صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہم اپنے خاندان کے لیے رائتا بھی بناتے ہیں جو بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اوٹس بھی بنا سکتے ہیں اوٹس میں بھی کافی تعداد میں نیوٹریشنس پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ان یہی نہیں اور بھی بہت سارے ایسے پکوان ہیں جو ہم اپنے خاندان کے لیے بنا سکتے ہیں